असां कुटुब में चङा ई ॼणा आहियूं त रोटी बि चङी थिए केरु अटो गोहे केरु भाॼियूं कपे केरु फुल्का पचाए केरु चांवर चाढ़े त सभु गॾु कंदा आहियूं त रोटी ठहंदी आहे चङनि ॼणनि जी रोटीअ में सभई ॼणा कंदा आहियूं भाॼियूं बि चङियूं विधदा आहियूं ऐं फुल्का बि अटो बि इलाही गोईंदा आहियूं त हिकु टेई ॾेराणियूं ऐं हिकु निराण कंदी हुई चारि ई ॼणियूं सॼी रोटी कंदा हुआसीं त जे रोटी थिए हिकु ॼणी त पहुंचे ई न सभु ॼणियूं गॾिजी कंदा आहियूं रोटी त जे रोटीअ जो स्वादु बि सुठो थिए हिकु ॼणी ई फाती न हूंदी हुई रोटी करण में सोरहं ॼणा हुजऊं त सभिनी खे गॾु रोटी करिणी पए का बसर कपे का टमाटा कपे का भाॼियूं कपे का चांवर चाढ़े ईअं ई थिए त अॼु रोटी थिए